जॾहिं मूंखे घर में समय घटि हूंदो आहे तॾहिं मां पंहिंजे ॿारनि खे फ्रिज में पयल भाॼियूं बासियल भाॼियूं पयूं ई हूंदियूं आहिनि जेके खणी जल्दी चांवर बाफ़े करे उनमें भाॼियूं विझी मसाल विझी पुलाव करे ॾींदी आहियां या पोइ मां केॾीमहिल उन्हनि खे वैजीटेबल सैडविच ठाहे ॾींदी आहियां जीअं भाॼियूं पयूं ई आहिनि बाफ़ियल बसि कटे करे साई चटणी हणी बटर हणी भाॼियूं मथा रखी करे हुनजो सैडविच करे ॾींदी आहियां या केॾीमहिल ॿार ॾाढी जिद कंदा आहिनि पोइ फटाफट तईअ में तेल विझी पाणी विझी मैगी विझी पंजे मिंटे में मां मैगी बि ठाहे ॾींदी आहियां या केॾीमहिल कुझु अहिड़ो थींदो आहे की घर में सामान कोन्हे को त पोइ बसि मां बेल खणी बेल खणी करे हुनमें अंदरि बसर लीमो टमाटो विझी मिक्स करे उहेई घर वारनि खे ॾेई छॾींदी आहियां